सत अक्टूबर ब हज़ार हिक यारहं नवम्बर ब हज़ार ब बारहं दिसम्बर ब हज़ार टे तेरहं जनवरी ब हज़ार चारि चोॾहं फ़रवरी ब हज़ार पंज